आङो उन्दै समनिफ्रायनो गार्डेन खालामनो मोजां मोनो आरो बिराद मोजां मोनो आङो गायबाय थायो बिदिनो आरो मोजां मोनो आरो दासिमबो गायबाय थायो

गायलांबाय थागोन जा मोजां मोनो बिबार गायनो बिनि थाखायनो आं गायबाय थायो बिदिनो